जी हाँ हम कोई भी संगीत वाद्य यंत्र नहीं बजाते और हम सीखना चाहते हैं वो है हमारी ढोलक ढोलक एक ऐसा वाद्य यंत्र है जिसको हम हाथों से बजाते हैं और अपने धुन के हिसाब से उसे बजाते हैं जैसे की कोई भी गाना हो उसकी धुन को हम अपने हाथों से उसके धुन को निकलते हैं वह अपने हिसाब से उस धुन को ढोलक निकलती है तो वह हमें बहुत अच्छी लगती है ढोलक को हम जैसे कि महिलाएं नाचती हैं तो उसमें भी हम उसका उपयोग करते हैं हमें बहुत अच्छा लगता है ढोलक को हम बजाना सीखना चाहते हैं ढोलक हमें बहुत अच्छी लगती है ढोलक को हम कीर्तन में भजनों में उपयोग करते हैं ढोलक एक ऐसा वाद्य यंत्र है जो की लकड़ी का बना होता है और उसके दोनों साइड में चमड़े का खोल लगा होता है वह किसी भी उसका बना हो सकता है किसी भी हो जैसे की किसी भी ऊँट हुआ मतलब किसी भी वन्य जीव का बना हो सकता है वह बहुत ही अच्छा बजता है तो उसका उपयोग हमें बहुत अच्छा लगता है ढोलक को हम संगीत का माध्यम कह सकते हैं